جی ہاں اگر مجھے کبھی زندگی میں ایسا موقع ملا کہ میں میں ہندوستان سے باہر جاؤں تو میں سب سے پہلے مکّہ مکرمہ جانا چاہوں گی وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین جگہ ہے وہاں جا کر ہر بے چین دِل کو چین مِل جاتا ہے ہر ہر دِل کو سکون مل جاتا ہے ہر انسان پُرسکون ہو جاتا ہے وہاں جا کر اور میں اپنی اِن خوش نصیب آنکھوں سے اُس کو دیکھنا چاہتی ہوں اُسے چھونا چاہتی ہوں اُسے چومنا چاہتی ہوں اور وہاں کے طواف کرنا چاہتی ہوں حج عمرہ کرنا چاہتی ہوں وہاں میں اپنی ہندوستان کے لئے دِل کھول کر دعا کرنا چاہتی ہوں کیوںکہ اگر اب دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان کے حالات دِن بہ دن دِن بہ دن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہندوستان ایک دم اچھا رہے ہنستا کھیلتا رہے جیسے وہ پہلے کبھی ہُوا کرتا تھا اور میں چاہوں گی کہ میں وہاں کبھی بھی اکیلی نہ جاؤں میں جب بھی جاؤں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں جیسے میرے ابا ہو گئے میری اماں ہو گئی میرے بھائی میرے شوہر میری بہنیں میں اِن سب کے ساتھ میں جاؤں سب سے خاص طور پر میں چاہوں گی کہ میں اپنے شوہر یا اپنے اماں ابا کے ساتھ میں جاؤں تاکہ میں اُن کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی عمرہ حج کر سکوں اُنہیں بھی عمرہ اور حج کروا سکوں اور میں اُن کی پتہ نہیں کتنی ساری دعائیں لے سکوں اور وہاں جا کر ہمیں اتنی دعائیں کروں اتنی دعائیں کروں کہ ہمارا ہندوستان ایک دِن ایسا بن جائے جیسے پہلے کبھی ہُوا کرتا تھا